गुरू रविदास जी जो थे उनने मतलब रविदास उनकी लेखक थे उनकी अच्छी मतलब ग्रंथ की स्थापना करी है गुरू रविदास जी मध्यकाल में एक भारतीय संत कवि सद्गुरु थे और इन्हें संत शिरोमणि सतगुरु की उपाधि भी दी गई है इन्होंने मतलब रविदासिया पंथ की स्थापना की है और इनके जो रचे गए कुछ भजन सिक्ख लोगों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल किया है और इन्होंने जात पात का घोर मतलब खंडन किया है और इनके मतलब इनके जो लेखक में देखा गया है कि इनके जात पात से इनको कोई लेना देना नहीं है और जात पात का मतलब इस लेखक ने मतलब घोर खंडन किया है और इसमें आत्म यनि कि जो लेखक में बहुत अच्छी बात बताई गई है कि मतलब एक तो जात पात से परे हैं और आत्म ज्ञान का मतलब बहुत ज्ञान दिया गया है और वेदास साहब ने जो अपनी मतलब जो रविदास जी थे उन्होंने उनकी रचनाओं में रविदास ने अपनी काव्य रचनाओं में सरल व्यवारिक ब्रज भाषा और जो अवधी है राजस्थानी है बड़ी बोली है उर्दू फ़ारसी शब्द का उन्होंने मतलब सब जो भाषाऍं अपनी व्यवहारिक भाषा हुआ ब्रज भाषा हुआ और अवधी भाषा हुई राजस्थानी भाषा हुई खड़ी बोली हुई उर्दू हुई फ़ारसी हुई इन शब्दों का मतलब जो इन शब्दों का मिश्रण इस प्रकार से किया है कि इनका जो लेखक के रूप में बहुत किताबें हैं बहुत मतलब प्रचलित हैं और इस प्रकार से जो रविदास जी थे उन्होंने मतलब इस प्रकार से उनकी किताबों में भेदभाव नहीं किया है ना चरित्र जाति में भेदभाव किया है उनका मतलब जो एक मध्यकाल में एक भांति में बहुत सद्गुरु थे इस प्रकार से मतलब बहुत रविदास जी की कुछ किताबों में और बहुत अच्छा देखा गया है इस प्रकार से उनको बहुत अच्छा माना जाता है